स्थानीय कलाकार काफी सारे तरीकों से हमारे राज्य की कला और संस्कृति को समग्र रूप से संरक्षित करने का प्रयास करते हैं जैसे कि यहाँ पर कठपुतली का नृत्य व घूमर नृत्य भी दिखाया जाता है व सिखाया जाता है जिसके माध्यम से वे हमारी संस्कृति को समग्र रूप से संरक्षित करते हैं